नहीं बच्चों को कर्ज़ और रीटर्न के बारे में ध्यान नहीं देना है क्योंकि अगर वो इसपे ध्यान देंगे तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नही दे पाएँगे अगर वो अपने घर के स्थिति देखते हुए तो पढ़ाई से कमज़ोर हो जाते हैं जिसके लिए वो पढ़ नहीं पाते है ढंग से